म्हाका ल्हानपणांच्यान डॉक्टरा कडेन वचपाची वा दोतोरा कडेन वचपाची चड संवय ना ताका लागून घराच कडेन उपाय करप घरगूती उपाय करूनूच हांव ल्हान आसतनाच्यान म्हणजे बरें जायत आयलां किंवां म्हाजी आजी म्हाजी आई त्या दोगांनीय म्हाका केन्ना डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय अशें असी गरज भासूंक दिवपाक ना कांय घरगूती उपाय जे म्हाजी आजी वा म्हाजी आई म्हजेर करताली ते म्हा ते म्हाका सांगपाक खूब आवडटले जशें केन्नाय हांव ल्हान आसतना पडटालें जावं केन्नाय म्हाका कितें लागतालें आनी जर म्हाका सुजलें जाल्यार म्हाजी आजी म्हाका जायफळ झरोवन लायताली जायफळ तेला तेलान साण्ण जी आसता म्हणजे आमी चंदन जेचेर उगाळटात ती साण्ण जी आसता तो फातर जो आसता ताचेर जायफळ झरोवन म्हाका ती लायताली आनी ताजो प ताजो परिणाम खूब बेगीन जातालो आनी खूब बेगीन रिलीफ म्हाका मेळटालो तशेंच आमचें जर पाय केन्नाय दुखता पाय जर सुजला जाल्यार मिठाच्या उदकांत दवरले गरम मिठाच्या उदकांत जर आमी घालून बसलीं एक धा पंदरा मिनटां जाल्यार खूब बेगीन रिलीफ मेळटा ल्हान आसतना किंवां आता सुद्दां म्हाका जेन्नाय जोर येता तेन्ना म्हाजी आई म्हाज्या तकलेर थंड उदकाच्यो घडयो घालता जाणे म्हजो जोर जोर देंवतलो वा म्हाका वेगळ्या वेगळ्या तरेचे काडे काडे पिवपाक दिता जातूंत घरगूती घरगूती काडे जे आसतात म्हणजे जातूंत वनस्पती आसता जातूंत मॅडीसीनल हब्स घालतात अशें तुळशीचीं पानां गवती च्या मिरयां लवंगा अशें खूब मसाले घालून तो गरम गरम काडो पिल्ल्या कारणान सगळी थंडी खूब बेगीन वता आनी एन्टीबायोटीक्स खावपाची गरज पडना तशेंच म्हाका जेन्ना ल्हान आसताना किंवां आतां सुद्दां जेन्ना पोटांत दुखता तेन्ना दंत जाता म्हणटा आमी ल्हान भुरग्यांक सुद्दां खूब पोटांत दुखता तेन्ना म्हाका किरायतें किरायतें म्हणून एक वनस्पती आसता किरायतें म्हणून एक झाड आसता धाकटें तें उदकांत घालून तें उकळून म्हाका ती दिताली तें खूब कोडू लागता पिवपाक पूण ताचो रिलीफ जो आसता न्ही तो खूब लाँग टर्म आसता दंत मरतात पोटांतले अशें म्हणटात तशेंच म्हाका उश्णतेची खूब उश्णतेचो खूब त्रास जाता म्हणून म्हज्या दोळ्यांत खूब फावटी फोड येतात जेका आमी आनुर्ली सुद्दां म्हणटात सो तशें जर आयलें तशें जर कितें जालें दोळ्याक जाल्यार कोथमिरिचें उदक जें आसता तें दोळ्याक लायलें जाल्यार खूब बेगीन थंडसाण मेळटा आनी बेगीन ती आनुर्ली वता अशे खूब घरगूती उपाय आसात जे पयलींच्या काळांतल्यान चलत आयिल्ले आसा आनी जे फुडेंय म्हाका दिसता म्हाज्या बशेन युथान म्हाज्या बशेन तरणाट्यांनी एन्टीबायोटीक्स घेवचे सांडून जर ते घरगूती उपाय केले जाल्यार आमकां फुडें खूब ताचो बरो रिसल्ट सुद्दां मेळटलो